पंसदीदा साढ़ै इत्थै साढ़ै इत्थै जम्मू कश्मीर बिच्च मतलब अलग अलग टाइप दे फसलां होंदियां अलग अलग मौसम बिच्च होंदियां मतलब सोहे साढ़ै कनक होई कड़ी जंदी ते ओह् असें ओह् राह्ना पौंदी चरी बाजरा राह्ना पौंदी चरी बाजरा होई इक इयां इ'यां मतलब साढ़ा उ'यै आड़ा बाड़ा उप्पर जेह्कियां हर मौसम बिच्च बड़ियां फसलां लेदियां ठीक ऐ उत्थुआं ठीक रौंह्दा मतलब जेल्लू टैमे दे होंदा सारे किश ते इत्त गल्लां टैमे च सारियांं चीज़ां थ्होई जंदियां न ते चौल नेईं किन्ने चौल फुलका खा दे गै नि तां बाह्रे लोक जित्थें फुलका खन्दे जित्थें चौल न उत्थें चौल गै लांदे ते राह्नी चाहिदी अलग अलग खेती करनी चाहिदी असें बी जेह्दे कन्नै जेह्दे कन्नै चली जा साढ़े भारत बिच्च चली जा आ बाह्र खेती करगे कन्नै माह्नू स्वास्थ रौंह्दा कन्नै चा ला चलदियां रौह्दियां अपने गोड्डी कीती घरा गोड्डी कीती ते चनें गी सब्ज़ी लानी असें ते पैह्ले खेती करनी गै चाहिदी न कि अस गावों ते लोग न असेंगी सारा किश खेतियै उप्परा गै भई आं ते केईं लोक होंदे ओह् नेईं करदे खेतीबाड़ी आं ते अ'ऊं चाहन्नी तुस सारे लाओ फसलां लाओ नेईं ते लोकें दियां केईं बाड़ियां खेड़ियां रौंह्दियां लोकें लाई दा नेईं लोकें गी लाना गै नी होंदी ऐ भाई उनें गी पता नी न होंदा ऐ साढ़ी कुत्थें न बाड़ियां उनें अज्जे दे जमाने दे बच्चें गी तां उनें गी पता गै नी साढ़ी बाड़ियां नी पता अस काड़ियां दा नी पता आं ते इ'यां पता होना चाहिदा अपनी जमीनां बड़ियां दे थोह्ड़ा